وعلیکم السّلام وحمتہ اللہ خیریت سے ہیں الحمد اللہ اور بتائیے جی جی بتائیے جی جی جی بتائیے ہر طرح کا جی ہے بہت سارے روم ہیں بتائیے کس پرائس کا لینا چاہیں گے آپ پندرہ او اس میں کیا کیا رہے گا سارے سویدھائیں رہیں گے اچھا اچھا اچھا جی تو اس کوالٹی کا تو پرائس زیادہ پڑ جائے گا نا اس میں ہمارا سارے چیز رہے گا لگ بھگ دو ہزار تین ہزار آٹھ ہزار دس ہزار ہر کوالٹی کا ہے جی بتاتا ہوں میں اس طرح کا اگر آپ لینا چاہیں گے مثلاً کہ ہم کو سارا چیز کھانے کھانا بھی مل جائے پانی مل جائے بجلی بھی مل جائے جی جی ہر طرح کا اگر سویدھا لیں گے تو پھر ان میں سے پرائس کچھ زیادہ آئیں گے پانچ سے کے قریب اور اگر آپ یا پھر اکیلے رہیں گے یا فیملی رہیں گے او تو پھر جی جی تو اس طرح کا تو ہے فیسیلیٹی والا ماشاء اللہ ادھر ایک اسکول بھی قریب میں ہے مساجد بھی قریب میں ہے مساجد بھی قریب میں ہے جی جی بازار بھی بازار بھی اور بازار بھی ماشاء اللہ قریب میں ہی ہے جی تو کسی طرح کو دقت تو نہیں ہوگی فی الحال تو آپ جی جی ج نہ جی او روم تو ہمارے پاس بہت سارا ہے مٹیاڑی میں بھی ہے ہمارا چرنیا میں بھی ہے ارڑیا دھییر مال میں ہے زمین تو جی جی ایک کا ایک کام کییے آئیے آفس انشاء اللہ پھر بات ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے السّلام علیکم